हॅलो हो कॉल निलेश कुमार हांकां लागला न्ही हांवें नुकतेंच तुमचें एपा वरसून एक पिकअप रजिस्ट्रर केल्ली बट काही कारणा कडसून तो चुकून एक दुसऱ्याच एड्रेसाचेर पिकअप रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा तेन्ना तुमकां हांव मातशें विनंती करतां की तें पिकअप रजिस्ट्रेशन आसा तें कँसल करचें आनी हांव जो खरो एड्रेस आसा पिकअप रजिस्ट्रेशन आसा तेजे वरसून तुमकां हांव लायव लोकेशन शेर करता तेन्ना मातशें रिक्वेस्ट आसा की ते तुमी पयलींची जी रजिस्ट्रर केल्लें लोकेशन आसा तें कँसल करून जी नवी लोकेशन तुमकां हांव रिशेअर करतलें तेज्या प्रमाणें त्या लोकेशनार येवचें आनी सपोज तुमकां कांय डिफिक्लटी आसा त्या लोकेशना पावपा खातीर जाल्यार तुमी मातशे म्हाका ह्या नंबरा वरसून परत कॉल करूं शकता